गोसो बोगथाबनो हाग्रा एबा बेरायथावना आसामनि माखासे जायगाफोरा जाबाय बांसिनै जोंनि उदालगुरि डिसट्रिकनि सिङाव थानाय भैराबकुन्द जा आसाम आरो भुटाननि गेजेराव थानाय मोनथाम रायजोनि गेजेराव थानाय जायगा होनोब्ला जोंनि भैराबकुन्द भैरबकुन्दआ भुटाननिफ्राय फैनाय स्राय स्राय दैआ बोहैबोयो बिनि गोजौआवनो दोङो दालां बे दालाङाव जोङो थांनानै थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो हायो पिकनिक जानो हायो बा लाउखार ओंखाम जानो हायो जोङो

बांसिनै से जानुवारिफ्राय बा डिसेम्बर दाननिफ्राय जानुवारिनि सिम बांसिनै पिकनिक जानाय लाउखार ओंखाम जानाया सोलियो आरो बेवहायनो आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय भैराबकुन्दआव लाउखार ओंखाम जाफैनायखौ जों नुनो मोनो बा जों नुयो लोगोसे जोंबो थाङो बेफोरबादि लाउखार ओंखाम जानायाव जोंबो थांनानै बेरायनानै आरो लाउखार ओंखाम जानायनि अनगायैबो जों बेलेग सानावबो गोसो बोगथाबनाय जोंनो जोङो बै भैरबाकुन्द आव थांनानै दुगैहैयो गोलोमबोथोराव दुगैनो हायो बेरायनो हायो अमा सावनायबो जानो हायो दाउ साउनाय जानो हायो बोरमा साउनाय दाउ साउनाय बायदि मुवा बेसादफोरखौ लांनानै दैसा जिंआव साउनानै जाहैयो जोबोद मोजां बार खोलो खोलो बारो लोगोसे समायना थासारि सोमखोर बिफां लाइफां हाजो अन्थाय गासिबो रोखोमनि लोगोसे बे दैनि गेजेरावनो जोङो माइब्रा हाजो बे माइब्रा हाजोआ जाबाय दैनि गेजेरावनो दोङो आरो बे दैनि गेजेराव थानाया माने हाजो एसे दङ आरो अन्थाइ दङ खिन्थु जेसांनो दै बुरजा फै दै बुरजा फैब्लाबो बे हाजोखो माइब्रा हाजोखो बुखारलांनो हाया आरो थ बेनो मोनसे गोबां जोंखो गोसो बोगथाबनो हानाय मोनसे नुथाइ होनोब्ला जों बुंनो हायो मानोहोनोब्ला जों गोदो गोदाइनिफ्रायनो फोथायो बेखौ जे मायबा मोनसे दोङो होननानै फोथायो आरो बर'फोराहाय बर'फोरा बिखेखे मानोहोनोब्ला बे जेसां एसेबां दैनि दाहाराव मानसिखो बुखारलांनानै मानसिया थैलायो होमब्लाबो बे हाजोआ दै बेसेबां गोदोर फै अब्लाबो थाङा आरो बायलाङा आरो बे हाजोआ स ओंखायनो गोसो बोगथाबनो हानाय मोनसे जायगा होनोब्ला भैराबकुन्दखौ जों बुंनो हायो आरो लोगोसे आरो दोङो जोंनि जायगायावनो अरां नेसनेल पार्क बेयो जाबाय उदालगुरि डिसट्रिकनि सिङावनो दोङो अरां ओइ बेयाव गोबां दाउ अमा मोसौ बायदिसिना मैसो मै बायदिसिना जिब जुनार मोसा सियाल बायदिसिना जिब जुनारखौ मोननो हायो बेयावबो गोबां दावबायारिफोरा फैनानै दावबायफैयो लोगोसे गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै लोगोसे बैफोरबायदि जायगानि मोसाफोराबो जोंनि जायगायाव फैनानै जोंखौ एथाक खालामफैयो आरो खिन्थु जोंनि जायगायाव खिन्थु बैफोरबायदि जासेयावबो जों बेफोर जायगाखो थांनानै गोसो बोगथाबनाय जायगायाव जों थांनो हायो आरो लोगोसे दावबायारिफोरनि गोसो बोगथाबनो हानाय जायगा होनोब्ला जोंनि जायगायावनो दोङो

धेकियाजुलिनि खाथियाव थानाय कान'का रेजर्ट होननाय मोनसे दङ बे कान'का रेजर्ट आवबो जों थांनो हायो लोगोसे मानास नेसनेल पार्क आवबो थांनो हायो बेयाव गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि दाउ जिब जुनार मोननो हायो दाउबाय फैयो गोजान गोजान जायगानिफ्राय लोगोसे आरो दोंबावो काजिरङा काजिरङायावबो जों गोबां फरायसाफोरखौ दाब दाब जायगानिफ्राय टुरिजिम ट्रिप बायदियै लाना थाङो बेरायनो जायगा नायनो जिब जुनादफोरखौ दिन्थिनो लाङो गोबां फरायसालिफोरनिफ्राय फरायसाफोरखौ लांनानै बेफोरनि नुथाइफोरखौ दिन्थियो जिब जुनारफोरखौ दिन्थियो लोगोसे मोनसे मोजां थासारिखौ बा मोनसे फरायसाफोरखौ मोजां गियान होनो थाखाय बैफोर जिब जुनारफोरखौ दिन्थिहैनो लानानै थाङो आरो लोगोसे जोंनि जायगायाव गोसो बोगथाबनो हानाय जायगा होनोब्ला ओं जोंनि जायगायाव आसामनि खाथियावनो थानाय मोनसे जायगा बे जायगायानो जाहैबाय जोंनि माबायाव थानाय क'क्राझाराव क'क्राझार आसामनि सिङाव थानाय क'क्राझार डिसट्रिकआव जेरैबायदि मोनसे जायगा होनोब्ला बे जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे जायगा जाय जायगाया बर'नि नेरसोन राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ फोथांना लाखिनाय मोनसे जायगा लोगोसे बर' फोरनि दावहानि समाव मु़ख्लं जानाय जायगा बड'फा सेमेटेरि होननाय जायगा जाय जायगायाव जाय समाव जोंनियाव आन्दलन जादोंमोन बे आन्दलन समाव मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोर लोगोसे एन डि एफ बि होननानै गावथारजानाय सुबुंफोर बैफोरबायदि सुबुंफोरनि मुंख्लं खाम्फाखौ क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव दोननाय जायो खाम्फा दङ आरो बै खाम्फाया ओरैबादि समायना ओरैबायदि समायना जे बिबार बागान मुंख्लंफोरनि मुंख्लं खाम्फा लोगोसे फुख्रि फुख्रियाव ना ना बारनाय बैफोरबायदि मोजां थासारिखौ जों थांनानै नायनो मोजां मोनो आरो जोबोद सुबुंफोरखौ गोसो बोगथाबहोनो हानाय मोनसे जायगा होनोब्ला बेखौ बुंनो हायो आरो लोगोसे आरो दंबावो क'क्राझारावनो दंबावो जोंनिनो बड'लेण्डखौ सामलायग्रा बि टि आर खौ सामलायनाय गोजौनिफ्राय सामलायनाय बि टि सि सेक्रेटारियेट होननाय अफिस होननाय जायगा बेयावबो जोबोद गोसो बोगथाबनो हानाय मोनसे जायगा गोबां सुबुंफोरा थांनानै बेयाव नायहैयो बेरायहैयो लोगोसे आंबो थांनानै बेरायहैबाय बेफोरबायदि जायगाया जोंनि आसामनि सिङावनो दङ लोगोसे गोबां दंबावो गोबां होनोब्ला गोबां आसामाव बेरायनो हानाय गोसो बोगथाबनो हानाय जायगा दोङो बेरायनो हायो